असांजे सिंधियुनि जा त्योहारु ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि जीअं की होली हूंदी आहे होलीअ ते सु पहिरीं त वेल रखंदा आहियूं वरी होलिका माता जे पूजा कंदा आहियूं सुबुह ते पोइ वरी धुड़ीअ जो हिकु ॿिए खे गुलाल हणंदा आहियूं प्यार कंदा आहियूं ऐं तीरु मूरी बि ॾाढी सुठी हूंदी आहे लाल लोई में बि पहिरीं लाल लोई ॿारे करे सभु प्यार सां उन्हनि जी पूजा कंदा आहियूं तंहिं खां पोइ ॿिए ॾींहं ते उतराइण हूंदी आहे त पंखा इहो पतंग वतंग उॾाईंदा आहियूं मौज कंदा आहियूं लाइयूं इहे चिकी सभु खाईंदा हिकु ॿिए सां मिलंदा आहियूं हर त्योहारु सिंधियुनि जो ॾाढो मस्त हूंदो आहे दीवाली बि ॾाढी सुठी तरह मल्हाईंदा आहियूं ॿिए ॾींहं ते बेसावरस हूंदो आहे हिकु ॿिए जे घरु वेंदा आहियूं मंदिर में वेंदा आहियूं सभिनि सां प्यार कंदा आहियूं